हाँ नमस्ते फूल चाहिए थे बीस तारीख़ को ऐसा है हमारे यहाँ शादी पड़ी हुई है उसके बाद हमको घर सजवाना है हल्दी मेहँदी का हल्दी का और शादी के दिन हाँ और उसके बाद घर भी सजवाना

तीन कमरा में एक बरामदा एक किचन इतना है चार बाइ चार का रहेगा कर दीजिए जैसे आपकी जगह है मेहँदी वाला भी उतना कर दीजिए

फूल तो आपको ही लाना पड़ेगा ओरिजिनल

वही दे देना और एक व्हाइट वाला जो नहीं होता है उसको ला देना ओ के ओ के अच्छा और उसको जो लग उसको जो लगाने आएगा उसका लेबर चार्ज

ओ के तो तीन ओ के हाँ हमको हमको पाँच बजे तक इस्टेज सजवा देना है पूरे एकदम सही